اردو زبان بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی پیاری زبان ہے کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ اردو زبان صرف مسلمان کی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اردو زبان پورے ہندوستان کی ہے اردو زبان میں بہت سارے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں لیکن ہم لوگ کو بھی بو ہم لوگوں کو بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اردو پڑھنے میں اور ہمارے بھائی بہن جتنے بھی ہے سب اردو اچھے سے پڑھتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے اردو اردو زبان اپنی اپنی پسند میں کرنی چاہیے اور اس لیے اپنے آپ کو بہت ہی اچھی لگتی ہے اچھی لگتی ہے پڑھنے لکھنے میں سبھی میں اور ہم لوگ بچے کو بھی پڑھاتے تو اردو سیکھتے سکھاتے ہیں اور سی سیکھنے کے لیے بولتے ہیں اس لیے کہ اردو زبان بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی زبان ہے ہمیں بھی لگتا ہے بہت ہی اچھا جس میں سارے لوگ اردو رکھتے ہیں اور اردو زبان بولتے بھی ہیں ہم یہ کہنا ہم کو یہ بھی ہے کہ بہت ہی اردو بہت ہی اچھی زبان ہے جس میں اپنے اپنے اپنے اپنے مذہب کے لوگ اردو رکھتے ہیں اور سارے لوگ اردو رکھتے ہیں اس لیے کہ بہت ہی اچھی زبان ہے ہم لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہے اور میرے بھائی بہن جتنے بھی ہیں سب کو اچھی لگتی ہے